असांखे तारक मेहता जो सीरियल इलाही पसंदि ईंदो आहे हुनमें सभई किरदारु सुठा आहिनि जेठालाल वधीक खिलाईंदो आहे हो सीरियल अहिड़ो आहे की सभु मिली करे असां ॾिसी वठंदा आहियूं हुन टाइम में असां रोटी खाईंदा आहियूं सभु हिकु साथ मिली करे ॾिसंदा आहियूं ॿियो ॿारनि जो बि रोल ॾाढो सुठो आहे और असांजी मनपसंद किताबु कहिड़ी आहे त असांखे ख़बर न आहे हे थो तारक मेहता जो सीरियल जे बारे में ई असांखे थोरो घणो ख़बर आहे असां उनखे ॾिसंदा आहियूं सभई मिली करे